खाना पीनामे जे छै से थोड़ा सा हल्का खाना पीना खेनाइ छै जे कि शरीर आँय स्वस्थ रहय ओकरा लिये सुबह शामके सुबहमे उठि कऽ लगभग तीन बजे तीन बजे चार बजेमे उठिके शरीर मने रास्तापर जाके किछु दूरा दौड़ऽ घूमऽ हवा लगबऽ तीन बजे भोरके सुबहके टाइममे जे कि शरीरके सुरक्षित राखय छै कसरत भी छै सुबहके कसरत भी करऽ शामके भी कस कसरत करऽ देहके जे शरीरमे स्वस्थ रहय छै खून चालू रहय छै नस चालू रहय छै शरीर स्वस्थ स्वस्थ रहय छै ओकर तऽ कसरत करना आदमीके निहायत जरूरी छै जे शरीरमे कोइ भी दिक्कत नहि आबय खाना पीना ओकरा लिए व्यवस्था छै बढ़िआँ बढ़िआँ खाना पीना खाना पीना भी खइयौ जे हमरा शरीरमे कोइ दिक्कत नहि अइतय खाना पीना ख खाना पीना खइयौ शरीरमे दिक्कत नहि होयत कसरत करियौ कसरत करियौ सुबहके तीन बजेसँ उठिके जागियौ घूमियौ फिरियौ हवा लगबियौ भोरका तब शरीरमे कहियौ दुःख पीड़ा नहि होयत ओकरा लिये अब खाना पीनामे जे खाइके चीज छियै मनुष्यके उ चीज खाना पीना खइयौ फल फलाहार दाना खेनाइ छै दाना खइयौ फल फलाहार खइयौ उ शरीरमे कष्ट नहि आबय छै उ शरीर एकदम तन्दुरस्त रहय छै शरीर स्वस्थ रहय छै दबाइ दारूके जरूरत नहि पड़य छै दबाइ दारूसँ लोग अलग रहय छै उ लोग जे कष्ट व्यवस्था करतय शरीरके अपन दुरुस्तके लिये व्यवस्था करतय तऽ शरीरके लोगके काम छै बचेनाइ छै तऽ केना बचतय तऽ ओकरा लिये कसरत करियौ सुबह शाम कसरत करियौ खून चालू रहतय नस चालू रहतय नस चालू रहतय तऽ ओइ शरीरमे कोइ दिक्कत नहि अइतय शरीर दुरुस्त रहतय उ शरीरमे कोइ दिक्कते आफते नहि आबि सकैये तब खाना पीना छै बहुत आदमी खाना पीना किछु भी कहूं भी खा लै छै जादा खा लै छै तऽ उ भी अपकार कए जाइ छै आओर कमो खयतय तऽ उहो भी दिक्कत छै खानो भी चाही ओकरा टाइमसँ खाना चाही आब टाइमसँ गर टाइम कोइ खाना खाइ छै तऽ ओकरा दिक्कत होइ छै शरीरमे खानाके बेर खाना खाना चाही भूख लागलय खाना खाना चाही आओर भूखके बेर खानाके बेर टपि जाइ छै तऽ भूख जे छै से मन्दा भए जाइ छै आदमीके भूख मंन्दा भए जाइ छै तऽ शरीरके हानि लाबय छै हानि की लाबय छै जे सामान कोनो फल फलाहार खीच्चामे तोड़िके राखि दै छै तऽ ओ चोकटि जाइ छै ओइ सामान आदमी के आँत जे छै से समयसँ खाना पीना नहि खाइके बाद आँत ओकर सिकुड़ि जाइ छै तऽ उ सिकूड़य छै जखनी आँत सिकूड़य छै तऽ होइ छै की ओइमे ओकर शरीर भी सिकूड़य छै शरीर बैठय लागय छै शरीर चोकटि जेना चोकटै छै आँत चोकटै छै शरीर भी चोकटि जाइ छै अइके लिये खाना टाइम टेबुल चाही खाना पीनामे टाइम टेबुल टाइम टेबुल चाही सुबहमे उठिके फल फलाहार खा लिअ पानि पीबू पानी इच्छा भरि पीबू पानि जितना इच्छा छै पानि पीबू पानि पीनेसँ भोजनसँ बेसी पावर पानिमे छै तऽ इएह छै जे पानि पानि सुबहमे उठिके पीबू कुल्ला आचमनि कए लिअ मुँह तुँह धोइ लिय पानि सुबहमे उठिके पी लिअ भरि इच्छा पानि पी लिय खाना पीना कंट्रोलसँ खाना पीना खइयौ जे शरीरमे कतौ दाग पाच नहि होयत ओकर शरीर समाँग सब दिन दुरुस्त रहतय स्वस्थ स्वस्थ रहतय तऽ स्वस्थ राखयके लिये ईसब प्रक्रिया करय पड़य छै स्वस्थ राखयके लिये ईसब प्रक्रिया करय पड़य छै शरीरके कसरत होइ छै कसरत होइ छै भोरका हवा लागय छै तऽ ओइसँ शरीरके भोरका हवा तीन बजेके उठिके घूमना फिरना चाही शरीरके हवा जे लागय छै बहुत स्व स्वस्थ राखयछै